हेलो हिनके फोन छिए कि कम्पनीके फोन छिऔ हँ हेलो हँ बाजू बाजू बाजू अँए समय साल देखै छिए जे कतेक महगा समय छै से नहि देखै छिए पहिने कतेक सस्ता समय छलै हँ केहन समय छलै आब तऽ देखै छिए ततेक महगा समय भऽ गेलै जे एहिमे कोना कि करब खरचा पानि सबचीजके दिक्कते होइए हाँ कि करब कथी ततेक महग भऽ गेल जे किछु कीनि नहि सकै छी हाँ कि कीनिकऽ कहब एतेक कपड़ालत्ता जाड़मे ततेक ठण्डा लोकके लागै छै से कतेक समयके अनुसार से देखिऔ ने कोना चलबै कि करबै

हाँ कोना कि करिए कोना समय बितेबै कोना हेतै कि हेतै एतेक महगाइ समय भऽ गेलै तऽ कि करिए हँ तऽ तहन अरे सएह ने पहिने कनिओ पाइमे कतेक समान भऽ जाइ चौकपर जाइ छलिए कनिओ पइसा लऽ कऽ समान बजारमे कतेक लऽ लै छलिए आब तऽ ततेक महगा समय भऽ गेलै जे कतेक समान कोना किनिए एतेक महगाइ भऽ गेलै सबचीज किनैके सहास नहि पड़ि रहल छै कोइ समान किनैके लेल ततेक महग समानसब भऽ गेलै हँ से हँ समाने बड़ महग भऽ गेलै जे सबचीज महगा भऽ गेलै हँ किछु कीनि नहि पाबि रहल छी कपड़ालत्ताके से जाड़ ठाड़मे से अथी भऽ जाइ छै हँ कपड़ो लत्ताके दिक्कत कोना ओतेक महग बनिआ जाउ दोकान बनिआ ततेक महग सुनाबैए पसिन्न होइए जे ई लै छी से ततेक दामे सुनाबैए जे पाइ नहि रहैए तऽ घुरिकऽ चलि आबै छी मोन तऽ कोना दिन भऽ जाइए दिमाग खराब भऽ जाइए जे पाइ रहैए नहिए तऽ कोनाकऽ ओ समान किनी ततेक महगा समय भऽ गेलैहँ जाड़ ठाड़मे बनै नहि अइ लेब नहि से हेलो हेलो हेलो बजबे नहि करै छै हाँ ताहि दुआरे लऽ कहलहुँ हँ जे समान भऽ गेल हँ महग कपड़ालत्तासे महग भऽ गेलै अन्न पानि महग भऽ गेलै साग सब्जी महग भऽ गेलै सबचीज महगाइ समय भऽ गेलै कीनि नहि पाबि सकै छी मोन करैए किछु खाइओके से पइसे नहि रहैए तऽ कि खाएब कि लेब कि करब पाइ रहत तखने ने किछु लेब पइसाके दुनिआ ने छिए पाइ नहि अइ तऽ आब कि करब हँ हेलो राखै छी